आङो उन्दै समावनो आदै मोन्नाव थाहैनाय समाव आङो संनाय खावनायखौ सोलोंजेनदोंमोन जेरै मानसि बुरजानो माबादि जाहोनांगौ बेफोरनि आङो सोलोंनानै लानांगौ जादोंमोन बे समावनो आङो संनाय खावनायखौ रोंदों जेरै मानसि बुरजानो माबादि संनांगौ फारनैजोंबो अर जरायनानै मैगं थायगंखौ रेडि खालामनानै आङो संनांगौमोन आरो फारसेथिं हास्लाबाबा आङो गेसआवबो संनांगौ जायोमोन आरो मानसि बुरजानो आङो संनानै जाहोनांगौमोन आरो आङो बेयावनो रोंदोंमोन आरो आङो मानसि बुरजा खुरनाय संनाय आरो सुनाय आंनो माव मावजोबनानै होयोमोन आरो बे संनाय खावनाया थाब जायागौ मानि आङो फारसेथिंबो रेडि खालामोमोन आरो जेरै थोरसि लथा बहायनाय आरो दै लुनाय आरो ओंखाम खुरनाय आङो होयोमोन मानसि बुरजा जाब्ला आरो संनाय खावनायाबो मोनहां जा जाब्ला आङो दै इरि लुनान होग्रोयो आरो थोरसि इरि बहायनानै आङो खुरनानै होयो आरो फारसेथिंबो आङो बेदर इरिबो हायनानै होग्रोयोमोन आरो फारसेथिं आङो ओंखाम खुरनानै होबाय आरो जाहोनोसै आङो बे समावहाय थाब थाब खुरखां जोबनानैहाय आरो बे समावनो मोनजासिगोन आरो थाबनो मानसि बुरजानि संनांगौ खामानिया बेनो आरो थाब थाब जाब्लानो थाब मोनो आरो खुरनानैबो होनो मोनो आरो बेजोंनो थाब मोनजासिगोन आरो थाब संखांबाय नालाय मानसि बुरजानि खामानिया बेनोसै आरो